हलो भैया हाँ जी जी डाल रखा था ना गाड़ी का प्राइज़ वैसे तो हमारे पास तो सभी प्राइज़ की है आपको किस प्राइज़ तक की चाहिए

सारी सुविधा अवेलेवल है आप आपको जो जिसमें चाहिए हो तो आपको कैस में चाहिए या फ़ाइनैंस में चाहिए हाँ तो हो जाएगा वह तो वैसे भी हाँ उसमें दो तीन दिन का टाइम लगेगा

उसका उसका प्राइज़ तो थोड़ा जा ज़्यादा है उसका तो ट्वेन ट्वेंटी थ्री लेक के समथिंग है

हाँ हाँ दिखा देंगे ना आप आइए हाँ हाँ ठीक है